تلنگانہ میں کھیلوں کے شعبے میں بہت سے چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے جو بھی کوچیز ہیں وہ بہت ہائی ڈیمانڈ ہیں اور یہاں پر ایک صحیح میدان نہیں ہے جہاں پر کھلاڑی اپنی کلا سکھا سکیں اپنا ہنر دکھا سکیں سرکار کو اس پر غور توجہ کرنا چاہیے کہ کھلاڑیوں کے لیے ایک پروپر میدان پرووائڈ کرے جہاں پر وہ اپنے ہنر کا نمونہ پیش کر سکیں اور اچھے اپنے دیش کا نام روشن کر سکیں